हँ कि समधि परनाम परनाम

अच्छा हुँ परब होइ छै हमरा आओरके एहिमे हमरा आओरके दीपावली होइ छै छठि होइ छै ओकर बाद चौरचन होइ छै ओ कि कहै छै आब परब बारह महिनामे बारह टा परब होइ छै कि कहै छै दशहरा मेला लागै छै दशहरा दुरगा पूजा होइ छै दुरगा दु दुरगा पूजा होइ छै लक्ष्मी ई लक्ष्मी पूजा होइ छै

आओर किदन छै नवान्न होइ छै जे ने अगहन महिना नवान्न होइ छै हँ अगहन महिना नवान्न होइ छै हमरा आओरके हमरा आओरके अही प्रकारसे बारह महिनामे बारह परब भए जाइ छै आद्रा होइ छै काल्हि आइकाल्हि आब आद्रा हेतै हँ अही प्रकारसे बारह टा परब होइ छै बारह महिनामे अच्छा हुँ हँ हँ इएहसब होइ छै छठि होइ छै दिवाली होइ छै दशहरा होइ छै चौरचन होइ छै मने कि कहै छै आद्रा परब होइ छै इएह प्रकारसे परब होइ छै बारहो महिना होइ छै हँ इहाँ नहि नहि ठीक छै हँ ठीक छै हँ ठीक छै अहाँ से अहाँ किछु दिना रहिके से गमिऔ ने परब परब अहाँकेँ पता चलि जाएत आब दिल्लीसे अएलिए यऽ तऽ किछु दिना समय बितेबै तऽ पता चलि जएतै ठीक छै परब हँ देखबै ने आँखिसे देखि लेबै ने ठहरू हाँ पड़ै छै हँ नहि परब हमरा आओरके बारहो महिनामे होइ छै बारह टा परब होइ छै परब महिने महिने होइ छै ठिके छै